शादी में दुल्हन को ही दहेज समझा जाए अगर लड़के वाले दुल्हन के अलावा दहेज का लोभ करते हैं तो उनके लिए बहुत बुरी बात है दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध है अगर लड़की वाले लड़को वालों को दहेज देते हैं तो वो भी जुर्मी होते हैं अपने स्वार्थ के बस मेरा बेटी मेरे बेटे खुशी रहे इसके लिए आशीर्वाद के तौर पे दिया जाता है ना कि दहेज के रूप में दिया जाता है चाहे मेरी बेटी हो या मेरी बहन हो या कोई भी सगे सम्बन्धी हो हमलोग इसीलिए देते हैं कि मेरी बेटी मेरी बहन या मेरे समाज की कोई भी बहु बेटी है खुशी से रहे इसके लिए हम कुछ तोहफ़ा देते हैं ना कि दहेज देते हैं दहेज देना कानूनी जुर्म है अगर लड़के वाले ये समझते हैं कि हम कुछ दहेज के रूप में पैसा या कुछ गिफ्ट वगैरह लेते हैं यह वह सोचना बेकार है वह जो जो मिलता है हमको एक सिर्फ आशीर्वाद के रूप में मिलता है अपने माता पिता का दिया हुआ कुछ गिफ्ट मिलता है ना कि आपको दिया गया इसलिए दहेज का मोटरसाइकिल मिला या चार चक्का मिला या जो भी घर मकान मिला वह तोहफ़े में नहीं मिलता है वह मा माता पिता या मेरे गुरुजनों का दिया हुआ आशीर्वाद ही मिलता है धन्यवाद